हॅलो हांव उशा दिलीप नायक उलयतां साल चिंनोलीम सांकवालच्यान उलयतां म्हाका एक हें जाय आसली गेम म्हणजे आमच्या भुरग्यांची बर्थडे आसा म्हणजे मम्मी तूं कितें हाडटली आपल्या बर्थडेक आं हांव सांगलें भुरग्यांक गेम हाडटा गो हांव गेम चलता मुगो तुका अशें म्हणलें भुरगीं चेडवां म्हणलें गेम चलता गो तुका चली म्हणपा लागली हय जाता म्हाका चलता बरी हाड मम्मी आं आं बरें अशें मागीर ती रेट कशी आसा तुमची हांव तुमच्या शॉपार येवपाची आसा कितल्या ओपन जाता तुमचें शॉप धा पर्यंत जाता आं आमकां मात्शें बसीचो प्रोब्लेम जाता मातसो बस मेयटा म्हणल्यार म्हाका दिसता अकरा तरी जातली तुमी आसता न्ही आमी आसता आमी देड पर्यंत आसता तस जाल्या बरें जालें बस मेळ म्हणटगीर आमी रोकडें पावतलें बरी कॉलिटी आसा न्हू तुमची बरी कॉलिटीची गेमी आसता न्हू तुमच्यो बरी सस्ता आसता गाय मातशीं हें आसता म्हारग आसा तुका पसंद आसा तें म्हाका पसंद जाता ती हांव व्हरतलें पूण बरी क्वॉलिटीची आसपाक जाय न्ही

पांच वर्साची गॅरंटी आं बरें जालें तर पांच वर्सा गॅरंटी म्हळ्यार भिरांत ना चल येता तर हांव बरें येता थँक्यू देव बरें करूं तुका